रूम लैके छै कैसन रूम खोजैत छियै ए सी बला रूम तऽ कत्तेक कै रूपैआ तक खोजियै आयँ पंद्रह बीस हजार तक तऽ काल्हि रहबै आयँ कै आदमी रहबै रूममे अकेले रहिए अकेले रहबै तऽ जे छै किचेन भी छै किचेन भी बाथरूमके बेबस्था हय कत्तेक लेबै अच्छा होइ जाएत दिक्कत आबिके देखि लेबै तऽ अबैत छी ने एहिसँ तऽ रूम छै कोइ दिक्कत नहि छै ओहिमे

खाली लड़का बीस हजार रूपैआ लागत ठीक

हँ अपने चारि हजार रूपैआ पड़ेगा बादमे

खाना बनाबऽ बनेबै तऽ ओ अप्पन पैसा बनल अगर मे बनल तऽ बनाएल जाएगा के हूँ जखन जेना खाना होयतै ओना भेटतै ओहि अनुसार हँ खानामे कोइ दिक्कत नहि छै

डेढ़ सए दू सए रूपैआ मिलेगा दू सए रूपैआ जैसे मिलतै ने तऽ एक टाइमके खाना होयतै दू सए रूपैआ मे एक टाइम खाना चिकनके

एक महिनाके ओहि हिसाब से देखहो होइत छै ओहिसँ एक महिनाके तीन तीन छओ हजार जैसे होलय ने तऽ एक ही टाइम तो खाना नहि ने खैबहो सुबह भेलै दुपहर भेलै शाम भेलै तीनो ने टाइम खाना चाही हँ तीन टाइमके अठारह हजार होगा होयतै तऽ आइ केतना होयतै तल्ले पर मिल लेबहो ओहि दामके ठीक छै रक्खैत हियौ फोन आबैत छै ओन्ने से ठीक